हमरा गाममे माछ मारैके लेल लकड़ीके नाव रहै छै ओहि नावपर चढ़िके हमसब पोखरिमे घुमिके माछ मारै छिए ओहि पोखरिमे हमसब जाल महाजाल तिआर टाप सहथ सरैला सब प्रयोगसँ हमसब माछ मारै छिए ओ माछ जेनाकि नावपर चढ़िके छोटकी फेकुआ जालसँ भी माछ मारै छिए जेना बड़का माछ बेसी माछ मारऽके अइ तऽ ओहिमे हमसब महाजाल लगबाकऽ मारै छिए ओहूसँ ज्यादा जरूरत अइ तऽ हमसब एहिना खाइ पीबैके लेल शिकरबाहके लेल हमसब सहथके सेहो प्रयोग करै छिए हमसब अहाँके मच्छरदानीसँ सेहो माछ मारै छिए सहथसँ सेहो सरैलासँ टापसँ बन्सीसँ सब प्रकारके हमसब माछ मारै छिए पोखरिमे हमरासबके गामके अजरा पँजरामे तीन चारिटा पोखरि अइ ओसब सरकारी पोखरि अइ सब मल्लाह खरीदै छथि आओर हमसब देखै छिए हमसब जहन माछ मरल तऽ ओहिमे हमसब जाइ छी माछ मारै छी माछ मारऽके कोशिश करै छी आओर विशेष एहि प्रकारके सब हमसब माछ मारै छी आओर ओहिसँ विशेष कि कहू अहाँके हम एतेक बात कहै छी सब सत्य कहि रहल छी माछ मारऽके लेल ओ व्यवस्था छै जेना कठिन लकड़ीके नाव प्रयोग बहुत कम प्रयोग करै छी जेना आदमी पोखरिमे बहुत ज्यादा भरि छाती भरि डाँढ़ भरि गरदनि पानि रहै छै ओहिमे बड़को जाल फेँकिके एहि पारसँ ओहि पार लोग घिचिके हेलके भी माछ मारै छै इएह सब सबदिनके दिनचर्या अइ आओर माछ बरसातके समयमे ओहुना लोक टापसँ सरैलासँ तिआरसँ एहि सबसँ माछ मारै छी आब एहिसँ ज्यादा की कहू एहिसँ ज्यादा जतेक जानकारी हमरा अइ ओतेक हम अहाँके बता रहल छी आगाँ विशेष बादमे फेर कोनो एहन हेतै तऽ ओकर हम जवाब देब इएहसब हमर कहब अभिप्राय छल